अह अनस्रां बर' ना माबा नोंथाङा फुटबल प्लेयार नङासो होनबा आत्सा आत्सा दे नै ओम मोनसे माबामोन मोनसे लेंहरनाय नैबे जोंनि सिमला रुरेल स्टेडियामाव बेखौथ' खोनाबाय खोमा नोंथाङा ना औ बेवहाय जोंहा फुटबल मेटस जादों ओमफ्राय नोंथाङा नों सेनटाराव गेलेयोमोन खोमा फुटबलखौ ना आत्सा जोंनो सेनटाराव थारमाने जोंनो नोंथांनि बादि प्लेयारनि सासे गोनांथि जादोंमोन स' नोंखौ हायार लाबोनो होन्नानै सानदोंमोन आरो जोंनि टिमा ओमफ्राय जेनेबा आं हायार बे खेलाया जोंनिया दिनैथ' माबा नैजिदाइन जानुवारिनि नैजिदाइन नालाय नै रोजा नैजिब्रै मायथाइनि ओमफ्राय बे खेलाया जागोन जोंनिया सबनियाफोरनियावनो जाहैगोन आरो औ सबनियाफोरनो जायैगोन ओमफ्राय दा नोंथाङा बेसेहाय लायो जेनेबा हायारा हायार लानाया बेसेबां फैसा फैसा लायो जेनेबा

आत्सा आत्सा आह हा हा हा जागोन दे आह ओम ओम ओमफ्राय बारा टेनसन लानो नाङा जायखि जाया माबा देहानि माबा मोनसेफोर दुखु मोन्नाय मानायफोरा दायथ'आ जोंनियावनो थागोन आह जोंफोरनो जोंनि टिमनियानो जोंनो लागोन जेनेबा टिमानो लागोन ओमफ्राय खेलाया नोंथां राउन्द सिस्टेम जागोन जोंनिया ना मोनफ्रोमबो राउन्द जोबजासिम जोंनो नोंथांखौ नांगोन आरो जोंनि टिमनि सासे मेम्बार हिसाबै स' होमबाथाय जोंनि रायज्लायनायाथ' फाख्खा ना दे होमबा दे ओम दे ओम